سب سے پہلے ہم لوگ کہیں ٹور پہ جاتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم لوگوں کو ہیلمٹ جوتا موزہ اور ایک بیگ رکھنی پڑتی ہے ساتھ ہی ساتھ ایک پانی کی بوٹل اور ہیلمٹ رکھنی پڑتی ہیں اور اس میں پٹرول بھی چیک کرنا پڑتا ہیں تاکہ کہیں آگے چل کر کسی بھی بائک سے سمبندھت کس اور بائک سے سمبندھت کسی بھی سمسیا کا سامنا نہ کرنا پڑے بائک کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو اس کی کاغذات بھی رکھنی پڑتی ہیں کیونکہ آج کل بائک چلاتے سمے کہیں پر بھی چیکنگ شروع ہو جاتی ہیں اگر ہمارے پاس کاغذ نہیں ہوتی ہے تو ہم پکڑے جاتے ہیں اور جرمانہ بھرنا پڑتا ہیں اس لیے کاغذ کا رکھنا بہت ضروری پڑتا ہیں اور ہمارے جیون میں بائک نہیں ہوتی ہے تو ہم لوگ کہیں گھومنے کے لیے جانے کے لیے بہت دقت ہوتی ہیں کہ ہم کدھر جاوے کہاں جاوے کیا کریں اور کیسے جاویں اس لیے بائک کا استعمال آج کے زمانے میں بہت ضروری ہیں اس بائک کے ذریعہ ہی ہم لوگ کوئی بھی سامان لانے کے لیے یا پھر کسی ٹور پہ جانے کے لیے آسانی کے ساتھ جا سکتے ہیں اور وہاں گھوم پھر کر کے اور آسانی سے شام ہوتے ہی اپنے گھر واپس آ سکتے ہیں اور کسی اس سے کہیں بھی جاتے ہیں تو اپنی گاڑی ہوتی ہے یا پھر اپنی بائک ہوتی ہیں لوگوں کو آنے جانے میں کافی سہولیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس بائک کے ذریعہ سے ہی لوگ کہیں بھی آسانی کے مادھیم سے آ جا سکتے ہیں اس میں کسی طرح کی کوئی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے اس سے اس طرح سے ہماری بائکنگ سواری کے لیے بہت اہم چیز ہے